मा'राज तुसें ई इक प्राडक्ट दे बारे च सनान्ना में इक जेह्ड़ी ऐग्रीकल्चर ऐ मशीन ऐ कसान क्राफ्ट एह् बड़ी अच्छी ऐ और एह्दा समान बी बड़ा अच्छा ते कन्नै ऐवरेज बी ठीक दिंदी ते ऐवरेज ठीक दिंदी कन्नै बुढ़दी बी ठीक ऐ खुंबै स्पीड़ बी बड़ी ऐ बाकी मशीनां शायद खिच्च घट्ट होऐ उ'नें ई इसी खिच्च बड़ी ऐ कन्नेै समान बी न्हाड़ा बड़ा अच्छा जेह्ड़ा इत्थै डीजल पौंदा ओह् बी बड़ा अच्छा ते रेस बी बड़ी अच्छी ऐ एह्दी गेह्र बी बड़े अच्छे न अच्छी चलदी स्हेई बुढ़दी नेईं तां चढ़ाइयै केईं बारी केईं मशीनां रुकी जंदिया एह् रुकदी निं ऐ इसी स्पीड़ बड़ी ऐ कन्नै खिच्ची ओड़दी एह् इन्ना ओह् निं ऐ ठीक ऐ मशीन रुटर एह्दे बड़े अच्छे न और जेह्का रम्बा ओह् बी बड़ा अच्छा ऐ कन्नै एह्दे कन्नै ओह् गेह्र होंदे गेह्र बी ठीक पेई जंदे रेस बी ठीक लगदी ते इन्नी भारी बी निं होंदी इ'यां दो बंदे उप्परे ई ख'ल्ले ई करी सकदे अते कन्नै उप्परे ई ख'ल्ले ई करी सकदे दो बंदे ते इक बंदा पूरा दिन बाही सकदा इन्नी भारी बी निं होंदी कन्नै निग्गर बी निं घट्ट होंदी खुंबे पुल्ले होंदे ओह्दे ने बड़ी अच्छी बुढ़दी ते दुए गेह्रै र सगुआं बड़ी अच्छी बुढ़दी ऐ बाह्रां बाह्र कच्छ निं गुड्डन होंदी ओह्दे कन्नै नेईं चूड़ियां गुड्डनां होंदियां सिद्धे खाले कड्ढने होंदे ते